तुलसीके पौधा घरमे रहयके बाद बहुत उपकार चीज छै खाँसी वाँसि लय निक होइत छै मिरके दय दिऔ बालबच्चाके खाँसी है तऽ ओहिमे पिलायै दिऔ कनि मधु वोध दइके

बच्चा ही नहि बड़ा बुजुर्गसभ खाय सकयए ताहि लकऽ तुलसीके पौधा बहुत फायदामन्द होइत छै सभ पी सकैत छै खाँसी हो या गलामे धरधरि हो या सर्दी वर्दि लागि जाइ ओहि सभमे दय सकैत छियै तुलसीके पौधा होना चाही हर घरमे ही रहैत छै उपचार घरमे मिल ही जाइत छै ताहि लकऽ तुलसीके पौधा बहुत फायदामन्द छै ओकरा हर खाँसीमे सर्दीमे कोइ भी चीजमे पिअ सकैत छी अहाँ ओहिसँ जे छै न बहुत फायदा घरेलू नुस्खा छै कोइ दवाइ ववाइ नहि लैके इ नहि होय छै ओ अगर छै तऽ अहाँ मिरके दय दिऔ बच्चाके दय दिऔ बूढ़के दय दिऔ ओ तुरन्त काज करैत छै तुलसीके पौधा निक छै